अंग्रेजों ने जो लड़ाई के दौरान अंग्रेजों और अपने भारतवर्ष के युवाओं और महान लोगों के द्वारा जो भी अंग्रेजों के लड़ाई हुआ उसमें महात्मा गाँधी जी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा और हमारे देश के महान नेताओं का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा जो कि आज़ादी के दौरान कितनी मशक़्क़त और कितनी मेहनत और कितनी प्रेरणा और कितने लोगों का जान गई जो कि आप हम जानते हैं हमारे गाँधी जी हमारे देश के लिए एक गर्व करने की जो काम किया है उन्होंने वह हम आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी भूल नहीं सकते जो कि नमक सत्ता का जो है नमक के जो अंग्रेजों ने नमक भी हमारे देश में आने के लिए मनाही कर दिया जो बहुत ही महेंगा हो गया तो गाँधी जी ने नमक भी और हमारे देश के नेताओं ने युवाओं ने जब नमक भी उपज करने का या नमक तैयार करने का जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई उससे भी हम करो के बारे में गर्व जानते हैं असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जो कि अंग्रेजों के द्वारा कपड़ा विदेशी कपड़े जो आते थे हमारे भारत के लिए उसको भी महात्मा गाँधी जी ने रुकवाया और खुद स्वदेशी कपड़े तैयार करने के बारे में बताया कि अपने खुद अपने यहाँ धागे लीजिए और चरखे पर कपड़ा बनाइए और इसको सिलिए उसको पहेनिए क्योंकि कॉटन का कपड़ा आप पहनिए खुद हमें कोई ज़रूरत नहीं है विदेशी कपड़े पहनने की या विदेशों से मँगवाने की गाँधी जी का जो महत्व है वह शायद हम आप जानते हैं आज भी दो अक्टूबर को हमें उन्हें उनका उनको याद करते हैं उनका जयंती मनाते हैं उनके बारे में याद करते हैं उनको नमन करते हैं उनको हर साल दो अक्टूबर को याद करते हैं और याद तो बराबर करते हैं लोग लेकिन दो अक्टूबर को खास तौर पर उन्हें याद करते हैं और उन्हें उनका जश्न मनाते हैं